हमरासभके गाममे जे छै ने लोक जेहो काज करै छै जेना महिला बेटी पुतहु घरमे लुरि व्यवहार कयलनि जेना सिलाइ सिखै छथिन जेना स्वेटर बिनलहुँ जेना आरो काज कयलहुँ तऽ सोचै छथिन जे हम ई रोजगार कऽ कऽ अपन दू पैसाके आमदनी करू अपन घर परिवार चलाउ तऽ आदमी जे छै ने यदि कमाइ छी तैओ हँसैए आ नहि कमाइत छी भुखले छी तैओ हँसैए बेटीके पढ़ाउ लिखाउ अगर बेटी ठीक अछि तैओ कहै छै फल्लाँ आदमी पढ़बै छै बड्ड पढ़ाबै छै बेटीके लेकिन पढ़ेबै नहि तऽ ओ बुझतै दुनिआँ केना केना ओ अपन जिन्दगी बीतेतै केना अपन बाल बच्चाके शिक्षा देतै केना पढ़ेतै लिखेतै आ बेटी पुतहु घरमे नहि पढ़तै तऽ ओकर घर तऽ अविचारसँ रहतै भरल आ पढ़ल लिखल बेटी पुतहुमे कनी संस्कार होइत छै कनी विचार होइत छै कनी बा बात व्यवस्था नीक रहै छै कनी कोनो बातके समझै छै बुझै छै कनी ओहि चीजके नीकसँ तरीकासँ अपन घर व्यवहार चलाबै छै अगर ककरो कोनो बात नहि बुझय आबै छै बेटी पुतहु जे बूझल रहै छै पढ़ल लिखल रहै छै तऽ बूढ़ बुजुर्गकेँ कनी बुझाबै छथिन समझाबै छथिन जे ई काज एनासँ एना नहि हेतै ई चीज एनासँ एना नहि हेतै आ बेटी पुतहु जे पढ़ल लिखल नहि रहतै तऽ बूढ़ बुजुर्ग तऽ पहिलुका जमानाके महिलासभ पढ़ल लिखल नहि छलखिन हुनकासभके ओतेक बुझय नहि अबैत छनि ओतेक कोनो चीज पढ़य नहि अबै छै आ बेटी पुतहु जे पढ़ल लिखल रहतै तब महिलोसभके बुझाबै छथिन पढ़ल लिखल छथिन अगर ससुरे छै भैँसुरे छै जिनका ओतेक शिक्षा नहि छै तऽ पढ़ल लिखल बेटी पुतहु तऽ समझा दैत छै बुझा दैत छै देखबै छै ई चीज पढ़ि कऽ सुना दै छै जे हँ ई चीज एना नहि एना हेतै आ यदि हम अपनो मूर्ख छी आ हमर धियोपुता मूर्ख रहत हमर बेटिओ मूर्ख रहत हमर पुतहुओ मूर्ख रहत तखन तऽ हमरा ओतय किओ सिखाबयके सही आ गलत देखाबयवला किओ नहि रहत एहि लऽ कऽ अपन अपन बेटीकेँ पढ़ाबयमे जोर दी शिक्षा दी लेकिन ओहीमे टोक रोक राखी जे हँ बौआ कतय गेल छलहुँ कहाँ गेल छलहुँ की पढ़लहुँ अहाँके पढ़ाबै छी अहाँ नीकसँ पढ़ू नीक व्यवस्था राखू अहाँ जे कोनो गाम ठाम जायब तऽ हमरसभके नाम हैत इज्जत हैत प्रतिष्ठा बढ़त एहि लऽ कऽ बेटी आ बेटामे कखनो भेदभाव नहि करयके चाही आ किछु गामके लोक एहन छथिन जे बूढ़ पुरनियासभ छथिन सेसभ की कहै छथिन आँय बेटीके पढ़ा कऽ की हेतै बेटी तऽ कतहु जेतै तऽ भनसे करथिन चूल्हे फूकथिन नहि आइकाल्हिके समयमे बेटी आ बेटा दुनूके समान पढ़ाबय लिखाबयके चाही घरमे कनिआँ मनिआँ छै बेटी पुतहु छै ताहिसँ कि रोजगारके अगर कोनो हुनका साधन छनि रोजगार करय चाहै छथिन तऽ हुनका उत्साह बढ़ाबयके चाही तैँ कि ई नहि कहयके चाही जे फल्लाँके पुतहु गेलखिनहेँ कमाय लए तऽ ओहिसँ की हेतै अरे बेटा कमेतै सङ्गमे पुतहु कमेतै तऽ हमर आमदनी बढ़त हमर घरके संस्कार बढ़त हमर रहन सहनमे बदलाव आयत आ ओ जे नहि कहै छथिन एहि लऽ कऽ कनी आदमीके दिक्कत होइत छै नहि गाम घरमे भी रोजगार आबयके चाही बेटी पुतहुके भी हर चीजके रोजगार सिखाबयके चाही देखाबयके चाही हमरसभके गाम तऽ एहन छै जे सरकारी माध्यमसँ जे चीज रोजगार चाहे कोनो व्यवस्था व्यवसाय हमरासभके गाम तक नहि पहुँचैत छै आइ हर गाममे छै जेना ब्लॉकके थ्रू आबैत छै सिलाइ सिखबै छै बिनाइ सिखबै छै दरी बनाबय सिखबैत छै अगरबत्ती बनबय सिखबैत छै हमरासभके ओतय नहि छै लोक कहैत छै बे बेटी जेतै पुतहु केना जेतै पुतहु गामसँ दोसर जगह जेतै तऽ लोक की कहतै नहि जेहने हमर बेटी छथिन जाति तेहने तऽ हमर पुतहुओ छथिन अगर ओ अपना मेहनतसँ अगर अपना लए किछु करथिन तऽ हमरा बढ़िआँ हैत ओहिमे हमरो किछु आमदनी बचत आ हुनका अपना आमदनीसँ अपन मोन इच्छा के लऽ कऽ अपन किछु कऽ सकै छथिन हुनका अपना पास जे आमदनी रहतनि तऽ हमरासँ हुनका माङ्गय नहि पड़तनि हमरासँ हुनका ताकय नहि पड़तनि ओ अपना आमदनीसँ अपन काज अपन शौख श्रींगार नीक बेजाय सभ कऽ सकै छथिन आ हमर यदि हमर बौआ कमाइत छै आ पुतहु नहि कमेथिन हमर बौआके कम आमदनी रहतै तऽ पुतहु कहाँसँ जुटेथिन कहाँसँ करथिन यदि हमर बेटा आ पुतहु दुनूके आमदनी रहतनि तऽ अपन बाल बच्चाके नीक इस्कुलमे नाम लिखेथिन नीक कोचिंग देथिन नीक संस्कार देथिन नीक सँ घरके माहौल रहतै काँय खटखट नहि हेतै किआकि हुनका हर सुख सुविधा पुरतै तऽ कैला काँय खटखट हेतै आ जकरा पास चीज नहि रहतै सभदिन तऽ घटले रहै छै आइ नून नहि अइ आइ तेल नहि अइ आइ बौआके फीस नहि अइ तऽ कनी कनी बात लए काँय खटखट घरमे होइ छै एहि लऽ कऽ बेटी आ पुतहुमे कखनो अन्तर नहि करयके चाही बेटी काज कयलखिन तऽ नीक छथिन आ पुतहु काज कयलखिन तऽ कैला खराब छथिन ओसभ तऽ हमरोसभ लए नीक करैत छथिन दू पाइके आमदनी रहतनि कखनो हमरे बेर लागत कोनो चीजे भेल दुखे बेमारी भेल अगर हुनका लगमे रहतनि तऽ ओ हमरो कऽ सकैत छथि आ हमरा नहि रहत हुनको नहि रहत तऽ हमसभ तऽ दुखे ने मरब एहि लऽ कऽ माए बहिन जे किओ छथिन हमरासँ बड़का बुजुर्गसभ हुनका सभके सोचबाक विचार करबाक चाही जेहने बेटी होइ छै तेहने पुतहु होइत छै अगर ओ अपन रोजगार करै छथिन अपन मेहनत करै छथिन तखने दू पाइ कमेथिन आ घरमे जे बैसल रहथिन तऽ कहाँसँ दू पाइके आमदनी हेतै ताहि चलते हुनका व्यवसायके बढ़ाबयके कोशिश करयके चाही उत्साह देबयके चाही जे हँ बौआ करू ई नीक काज छै ओहिमे कनी बैसल बूढ़ बुजुर्ग रहैत छै तऽ हुनको हाथ बँटाबक चाही जिनका आबै छनि जएह काज सएह काज हुनका साथ करू अगर मानि लिअ सिलाइ कढ़ाइ नहि अबै छनि नहि करथिन लेकिन घरके काजमे तऽ हाथ बटेथिन कनी घरेके काज कऽ देथिन ओ घरके काजसँ जे हुनका समय बचतै तऽ ओ दोसर काज करथिन तखने ने व्यवस्था बढ़िआँ रहतनि घरोके आ बाहरोके अगर हमर बेटी पुतहु कतहु जाइए लोक हँसैए तऽ हुनको कहयके चाही जे देखू अहाँ हँसू नहि अहूँकेँ होइए इच्छा तऽ अहूँ जाउ अहूँ करू अहुँके घर परिवार बढ़िआँ रहत आ हमरो रहत हँसलासँ किछु नहि होइत छै आ कयलासँ सभचीज होइत छै जखने हम करबै तखनहि ने खेबै आ भानस करबे नहि करबै तऽ खेबै केना तहिना जखन मेहनत करबे नहि करथिन तऽ हुनका पाइ रहतनि केना हुनका लगमे खुशी अयतनि केना ओ बाल बच्चाके अपन नित्य नेहवार करथिन केना